नृत्य एक ऐसी कला है जो कि हर किसी व्यक्ति के मन को अच्छे से मतलब वो ख़ुशी देती है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे नृत्य करना बहुत पसंद है जैसे अगर सांस्कृतिक भिन्नता की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर अलग अलग उसके भी अगर लोग हैं जैसे मान लो अगर उम्र की अगर हम बात करें ऐसे बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान है जब भी कोई कार्यक्रम होता है या घर में कोई कार्यक्रम है तो जब गाने चलते हैं और सब लोग एक नाच एक ऐसा कला है जहाँ सब लोग मिल कर नाचते हैं नृत्य करते हैं चाहे घर का कोई कार्यक्रम हो या कोई और कार्यक्रम हो कहीं पर भी नृत्य ऐसी कला है जिस में आदमी सब कुछ भूल कर और सिर्फ़ अपने नृत्य पे मतलब सब कुछ मग्न हो जाता है उस में ख़ुश हो जाता है मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं कहीं पर भी जाऊँ मैं मेरे सारे दुख सारी परेशानी सब कुछ भूल जाती हूँ मैं कहाँ हूँ क्या हूँ सिर्फ़ नाचने में मेरा ध्यान रहता है उसे वक़्त और नृत्य एक ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब सारे लोग मिल कर एक साथ नाचते हैं और सांस्कृतिक भिन्नता को भी वो मिटाता ही है क्योंकि ऐसी कोई भी कला नहीं है चाहें ड्रॉ की कोई कला हो या गाने की कला हो ऐसी कोई कला नहीं है जो सब को एक साथ ला दे नाच एक ऐसी कला है जो सब को एक साथ क्योंकि आदमी अकेला कैसे नाचेगा नाचने के लिए दस बारह लोग तो मतलब साथ में अगर नाचते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ज़्यादा अच्छे से वो कर पाते हैं मज़े ले पाते हो तो मेरे हिसाब से हाँ नृत्य एक ऐसी कला है जो सांकृतिक भिन्नता को भी मिटाती है और लोगों को एक साथ ले आता है